प्रश्न आसा की हांवें केन्ना होम सेक्युरिटी सिस्टम वापरल्या वा कॅमेरा वापरल्यात कॅमेरा बसयल्यात जाका लागून वाठारांत कितें चलता तें कळपाक शकता सो हांव ज्या जाग्यार रावता सुरक्षेच्या नदरेन ते थंय अशे व्हडली अडचण येना ताका लागून असल्या सिस्टमाची म्हाका केन्नाच गरज पडली ना